मां बीमारीअ सां बचण लाइ सभु खां पहिरों त मां गर्मु पाणी पीअंदी आहियां जेको मां हिकु ॾींहुं में कम से कम पंज छह लीटर त पी वठंदी आहियां उन खां पोइ मां जेतिरो हूंदो आहे एक्सरसाइज़ कंदी आहियां ऐं जेतिरो बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे त मां चकरु काटण लाइ हली वेंदी आहियां उहो कंदी आहियां वधीक सां वधीक मां वॉक कंदी आहियां और खाधे में बि थोरो सो पंहिंजो ध्याण ध्यानु रखंदी आहियां की मां घटि मां घटि जीअं ऑइली फूड घटि खाईंदी आहियां हलिको खाधो खाईंदी आहियां नाश्ते में बि मां राति जी रोटीअ में मां सिर्फ़ु मां सब्जी खाईंदी आहियां रोटी अन मां राति जो न खाईंदी आहियां त जे करे बि मां अगरि इहे सभु कंदी आहियां त मुंहिंजो जो शरीर आहे बिल्कुलु स्वस्थ रहंदो आहे मूंखे लॻंदो आहे की मूं मां बिल्कुलु स्वस्थ आहियां ऐं मां बिल्कुलु एक्टिव आहियां जे करे मां हिन सभु हिन सभु तरीक़े सां पंहिंजो ध्यानु रखंदी आहियां ऐं पंहिंजे परिवार में बि सभिनि खे सभिनीनि खे स्वस्थ रखण लाइ इहे सभु तरीक़ो अपनाइण लाइ चवंदी आहियां मां पंहिंजे ॿारनि खे बि गर्मु पाणी ॾींदी आहियां ऐं घर में बि वधीक नवनि महीने में या पोइ पंद्रहं ॾींहनि में हिकु बार ॿारनि खे मां तरियलु खाधो ॾींदी आहियां न त पोइ मुंहिंजा ॿार बि हुननि खे बि मां पाण सां गॾु वठी वेंदी आहियां चकरु कढाइण कटण लाइ ताकी हुओ बि मूसां गॾु हुननि खे बि आदत पए की हुओ हलनि मूंसां गॾु और हुननि खे बि हलण जी ऐं पंहिंजे स्वस्थ रहण लाइ मां हुननि खे ॿुधाईंदी रहंदी आहियां और उहो मूंसां गॾु हलंदा बि आहिनि ऐं हुननि खे बि ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे